زبانوں کا علم میں بڑھتا ہے ہر نئی زبان ایک نیا دنیا دکھاتی ہے الفاظ اور جملوں کی خوبصورتی کا اندازہ ہوتا ہے کچھ باتیں ایک زبان میں بہت گہری لگتی ہیں ثقافت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے زبان قوم کی تہذیب کا آئینہ ہوتی ہے فرض کریں کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اگر میں اس کا ترجمہ اس نے بالٹی کو لات ماری کروں تو یہ غلط ہوگا اصل مطلب کیا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ فوت ہو گیا صرف الفاظ کا بدلاؤ نہیں بلکہ احساس مطلب اور سیاق و سباق کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنے کا فن ہے یہ بیک وقت ایک فن علم اور ذمہ داری بھی ہے